کاشتکاری کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اور کاشتکاری میں مجھے پھول الگ الگ پھول کے پودے اگانا اور پھلوں کے پیڑ اگانا اچھا لگتا ہے جب بیج ڈال کے اور جب پودا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور پھر جب اس کے اندر پھول لگتے ہیں تو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور اگر پھلوں کا پھلوں کا پیڑ لگائے تو وہ دھیرے دھیرے روز بڑھتا دیکھنا اور پھر جب اس کے اندر پہلا پھل پھول پھول لگتا ہے پھر اس کا پھل بنتا ہے وہ دیکھ کر دلی سکون ملتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے جیسے اس کے اندر بیج ڈالا پھر پانی ڈالا اور روز اس کو پانی دیا اس کی دیکھ ریکھ کی جس کی وجہ سے وہ بڑا ہوا اور اس کر اندر سے خوبصورت سا پھول لگا اور پھل بھی آیا اور اس یہ چیز اپنی محنت کا پھل دیکھ کر بہت خوشی ملتی ہے